ग्रामीण और क्षेत्रीय लोगों में खेल के प्रति ज़्यादा ज़्यादा आकर्षित रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ऐसा है कि उनका इस्टेमिना इतना रहता है कि वो काफ़ी तंदुरुस्त और फुर्तीले रहते हैं शहरी क्षेत्र के लोग क्या करते हैं अपने घर में रहते हैं हमेशा बाहर निकलते नहीं धूप से उनको एलर्जी होती है काफ़ी ज़्यादा और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ऐसे हैं कि हमेशा धूप में ही काम करना खेत में जाना आना और शहरी क्षेत्र के बच्चे ऐसा है कि गाड़ी मोटरसाइकिल से चलते रहते हमेशा तो उनमें इतना इस्टेमिना रहता नहीं है उनको उतना उतनी फुर्ती रहती नहीं है और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे काफ़ी ज़्यादा खेल में आगे जा सकते हैं भारत के जिससे कि भारत को कई ओलंपिक में कई गोल्ड मेडल दिला सकते हैं लेकिन भारत का ऐसा ये है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे वहाँ तक पहुँच नहीं पाते उनके पास वैसा प्लेटफॉम नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़ पाऍं और शहरी क्षेत्र के बच्चे ऐसा है कि वो आगे बढ़ जाते हैं उनके पास ऐसा बैकअप है कि वो उनको पुश कर देता है और वो आगे बढ़ जाते हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अगर अपने आगे बढ़ गए तो उनको रोकने वाला फिर कोई भी नहीं है क्योंकि उनके पास इतना इस्टेमिना इतनी फुर्ती इतना उनके पास हुनर है कि उनको कोई रोक नहीं सकता लेकिन भारत में ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे बेचारे कमाएँ कि खेलें सबसे मेन समस्या उनके साथ ये है बचपन से ही काम में लग जाते हैं जब उनकी उम्र खेलने की होती है तब से ही वो खेत में चले जाते हैं या किसी की मज़दूरी करने लगते हैं तो हमारे भारत को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ाना पड़ेगा इस क्षेत्र में धन्यवाद